हॅलो आस्वाद हॉटेल हांव अनीश गांवकर उलयतां तुमच्या हॉटेलाचे मुखारचे बिल्डिंगेंत हांव रावतां म्हाका म्हज्या घरच्यां खातीर जेवणाची ऑर्डर दिवंक जाय म्हाका पांच प्लेट फ्राइड राइसाची ऑर्डर दिवंक जाय जातूंत दोन शिवराक आनी तीन चिकन फ्राइड राइस जाय वांगडा दोन प्लेट गोबी मंचुरियन आनी एक प्लेट चिकन मंचुरियन जाय तातूंत मसालो आनी तीखसाण कमी प्रमाणांत आसची पिवपाक म्हाका दोन थंड स्प्रायट पॅट बॉटल्स आनी एक कोको कोला जाय आनी दोन मैंगो मिल्कशैक आसचे जातूंत साकर उणे प्रमाणांत घालची